جی سر آپ للت ہوٹل کے اسٹاف بات کر رہے ہیں جی سر میں عبد اللہ بات کر رہا ہوں میں کل شام میں آپ کے یہاں ٹھہرا تھا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر وائی فائی میں پرابلم آ رہی ہے میں وائی فائی کنیکٹ کر رہا ہوں میں وائی فائی کنیکٹ کر رہا ہوں اپنے لیپٹاپ میں تو ہو نہیں رہا ہے فون سے تو ہو رہا ہے مگر لیپٹاپ میں نہیں ہو رہا ہے

جی جی میں نے دیکھا جی اس میں بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے اس میں بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ دیکھیے کچھ جی میرا روم نمبر دو سو گیارہ ہے نہیں میں نے تو کل تو کیا نہیں تھا میں آج ہی کیا کنیکٹ کیوںکہ مجھے کچھ ضرورتی کام تھا ارجینٹ میٹنگ تھی ایک تو اس لیے میں نے آج ہی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ دقت آج ہی میرے سامنے آئی کل تو میں نے کیا نہیں تو کل کا مجھے نہیں معلوم فون میں بہرحال چل رہا تھا مگر لیپٹاپ میں نہیں ہو رہا تھا جی جی آپ جلدی ہی کروا دیجیے تو بہت صحیح رہے گا جی ساڑھے نو بجے میری ایک میٹنگ تھی اس لیے ٹھیک ہے سر آپ کروا دینا نہیں نہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے اور سب صحیح ہے جی جی فون پے تو چل رہا ہے صحیح ہاں اب پھر مجبوری ہو جائے گی تو کرنا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ ویسے اگر لیپٹاپ صحیح ہو جاتا تو زیادہ اچھا رہتا

جی میں کہہ رہا تھا کہ اگر صحیح نہیں ہو پایا تو تو کیا کر سکتے ہیں ہم دونوں ہی لوگ ہم بھی مجبور رہے ہیں گے آپ بھی مجبور رہیں گے ایسے ہم فون سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ارے کوئی نہیں سر بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے سر اوکے سر اوکے شکریہ سر